हेल' औ अ अबेनिफ्राय बुंदों औ औ

औ दे

औ औ

बाहागोथ' लाहोनो हागोन आङो ओमफ्राय बारा गोरा गोरा खेलाफोरखौल' गेलेहोनो नाङा आरो जाहाथे गथ'वा खस्थ' मोना ओमफ्राय ओरैनो औ औ ओमफ्राय ओरैनो मा मा खेलाफोर लागोन बे स्पोर्ट्सआव औ

औ औ औ औ औ औ बाहागो लाहो जागोन ओमफाय जुदि गथ'वा खस्थ' मोनोब्ला आंनो खिनथा हरबानो जाबाय दे

ओं औ जागोन दे ओमफाय खयथा सिमाव सौहै नांगौ

अ जागोन दे औ औ जागोन दे औ जागोन जागोन औ दे औ